हमार तीर्थ स्थल भारत में बहुत सारे यादों को बाहर बाहर से आते हैं दे कते द्वारका जाते हैं वहाँ पर कृष्ण भगवान का करते हैं निया गणेश भगवान का मिंदिर है राता नाडे वहाँ जाते हैं बावड़ी जाते हैं यहाँ पर करते हैं और हमारे क़िले में भी भैरव जी का मंदिर है मंदिर है गंगा गंगा घाट जाते हैं वहाँ सब सब लोग तीर्थ करते हैं और हम यहाँ पर हम बाकेश्वर महाराज के जाएँगे और यहाँ पर एक बाबा है बहुत अच्छा कीर्तन वग़ैरह चलता है मनपसंद हो जाता है तीर्थ में जाकर लोग दूर दूर से आते हैं मेरी दादी भी बहुत तीर्थ में जाती थी जो कहीं की वह जाती उनका मनपसंद हो जाता है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा तीर्थ हैं और म यहाँ पर अलग अलग भगवान के जाते हैं गणेश भगवान करते है दिवाली में माता जी की पूजा करते हैं और हम होली भी मनाते हैं बड़े तहत का फिर उसके बाद नामसम मनाते हैं एन उसमें पैसे देते हैं हमें बहुत ख़ुशी होती उस टाइम तो